ہیلو کیا یہ عظیم ہے میں ریاض بول رہا ہے سیاسی دفتر سے میں ایک ماہر ماحولیات کے طور پر آپ کے کام کو قریب سے دیکھ رہا ہوں اور میں واقعی بہت متاثر ہوا ہوں ہماری پارٹی فی الحال ماحولیاتی پالیسیوں اور قانون سازی کا جائزہ لے رہی ہے اور میں نے سوچا کہ آپ کی بصیرت انمول ہوگی یہ سن کر مجھے بہت اچھا لگا ہم قابل تجدید توانائی اور تحفظ کی کوششوں پر اپنی توجہ کو بڑھانا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں ہمیں کن شعبوں کو ترجیح دینی چاہیے ہاں یہ سب بہت اچھے پوائنٹس ہیں عظیم ہم اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ پالیسیاں عملی ہوں اور عوام کی طرف سے پذیرائی حاصل ہو آپ کیسے تجویز کرتے ہیں کہ ہم اس توازن کو بہترین تجاویزات عظیم ہم قانون سازی متعارف کروانے کا ارادہ کر رہے ہیں جو کاروباروں کو ماحول دوست طرز عمل اپنانے کی ترغیب دیتا ہے ہم نجی شعبے کو ان پالیسیوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے اس طرح ترغیب دے سکتے ہیں یہ ایک اسمارٹ اپروچ ہے میں آپ کی بصیرت کی تعریف کرتا ہوں عظیم آپ کی مہارت ہماری ماحولیاتی پالیسیوں کی تشکیل میں معاون ثابت ہوگی کیا آپ ان خیالات کو مزید گہرائی میں جاننے کے لیے ہماری پالیسی ٹیم کے ساتھ میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں گے شکریہ عظیم ماحول کے لیے آپ کی لگن متاثر کن ہے اور مجھے یقین ہے کہ تعاون بامعنیٰ تبدیلی کا باعث بنے گا اسی طرح عظیم آپ کا دن بہت اچھا گزرے